में कताब जेह्ड़ी ऐ पढ़दे बेल्लै उसी बड़ी गै ध्याना कन्नै पढ़दे होई इक कताब दी जेकर दो सौ जां तीन सौ पेज होन उसी में दो दिन जां तिन दिन लाइयै उसी खत्म करी दिन्नियां होर इक कताब जेह्ड़ी ऐ में आक्खां कि में उसी केई बारी होंदा कि जिसलै में उसी पढ़ा दियां ते अगर ओह्दा बिशे जेह्ड़ा ऐ मेरे मन पसंद ऐ ते फेर ते में इक दिन च बी केई बारी कताब जेह्ड़ी ऐ केह् पढ़ी ओड़नी आं कि छे सत्त घंटे लाइयै सोचनी आं कि इसी में अज्ज खत्म गै कीता जा होर कताब जेह्ड़ी ऐ ओह्दा सिर्फ पोज गै मैटर करदे कताब बिच्च मटिरियल जेह्ड़ा ऐ कताब च जेह्ड़ी समग्री जेह्ड़ी ऐ ओह् अपने मन पसंद होनी चाहिदी ते उसी बंदा जेह्ड़ा ऐ इक दिन च जेह्ड़ा ऐ पढ़ी लैंदा ऐ छे सत्त घंटे लाइयै ओह् कताब जेह्ड़ी ऐ ओह् पूरी पढ़ी लैंदा ऐ ते मेरा मंथली जां एह् आक्खां कि मेरा हफ्ते दा जां म्हीने दा जेह्ड़ा इ'न्ना जैदा में टार्गेट जेह्ड़ा कि में ओह् नेईं रक्खेदा होंदा ते मेरा मंथली जां में आक्खां कि में टार्गेट जेह्ड़ा कि नेई रखेदा होंदा हां में दो तीन कताबां जेह्ड़ियां हां में दो तिन कताबां जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां में मेरियां मन पसंद जिसलै मिगी मिलदियां न ते ओह् में पढ़ी लैन्नी आं ते जे एह् कताब कोई पोइट्री दी जि'यां कवताएं दी कोई कताब ऐ कोई गजल दी कताब ऐ ते ओह् ते में बड़ी जल्दी जेह्ड़ी ऐ उसी पूरी करी लैन्नी आं ओर में फ्रिकोंयटली जेह्ड़ी ऐ उसी में पढ़नी आं ते ओह्दा में आनंद लैनियां ते मिगी मजा औंदा ऐ ते जिसलै मिगी कताब मिलदी ऐ ते में पैह्ले ते ओस कताब च औह्दा मिगी जेह्ड़ा कताब दा शीर्शक जेह्ड़ा ऐ उ'यै गे बड़ा इम्प्रैस करदा ऐ कि पढ़ने आस्तै प्रेरित करदा ऐ कि एह्दे अंदर दा जेह्ड़ा मैटिरियल जेह्ड़ा ऐ ओह शैल गै होना ऐ ते इस करियै में उसी बड़ी जल्दी जेह्ड़ी ऐ पढ़ने दी कोशश करनियां ते इक कताब गी में केई बारी ते में दो दिन लगी जंदे न ते अगर जैदा बड्डी कताब होए ते विशे ओह्दा शैल होवे ते जेह् कोई निक्की जनेही कताब होवे तां ते में उसी पंज छे घंटे लाइयै ते उसी खतम करी दिनियां ते में ओह्दा आनंद जेह्ड़ा ऐ ओह् लैनियां पूरा बिशे जेह्ड़ा ऐ ओह् मेरी मन पसंद दा होना चाहिदा